आं गोबाव सम बायजोआव थायोब्ला बिफांफोरनि नांगौ जानाय बिफांफोरखौ माबायदि आदर खालामनांगौ बिफांफोरनि नांगौ जानाय बिसिनि जे सुबिदा बायदि आङो बेफोरखौ खालामनानै गालांखायो बिनो माबायदि सुबिदानि थाखाय गोनांथि दं बेखौ आं खालामनानै गालांनाय जायो माबायदि खालामनाया सुबिदा जागोन बेखौ आं खालामनानै गालांनाय जायो आं गोबाव सम बायजोआव थांनाय समाव बेफोरखौ जोथोन लाखिनो थाखाय बिसोरखौ आंनि न'खरनि मानसिया बिसोरखौ जोथोन लानाय जायो बिसोरखौ आङो जोथोन लानो थाखाय आं बायजोआव थांनायनि सिगां आङो बुंखा बुंलांखानाय जायो दि जे बेफोर बिफां लाइफांखौ बिफांफोरखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय आङो बुंखालांनाय जायो आरो आंनि न'खरनि मानसिया बेखौ जोथोन लानाय जायो